اردو زبان ہم کو بہت اچھی لگتی ہے اردو زبان کی بہت خوبی ہے اردو میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کامیابی حاصل کر دیتے ہیں اردو میں ہم کو عزت ملتی ہے اردو پڑھنے سے بہت سارا کچھ جانتے ہیں دینی تعلیم کے اردو میں نعت لکھی جاتی ہے حمد لکھی جاتی ہے اردو کا بہت سارا معنی رہتی ہیں اردو میں ہر انسان کچھ نہ کچھ بولیے لیتی ہے خیال رکھنا اردو کا مطلبے ہے بہت اردو ہر انسان پڑھ لیتی ہے اردو کا عزت دینے والا ہے آپ خیال رکھیے گا اردو کا بہت سارا بتا سکتے ہیں اردو میرے لیے بہت سارا اہمیت رکھتے ہیں اردو میں نعت بھی پڑھ سکتے ہیں حمد بھی پڑھ سکتے اردو کا ہر چیزے کا معنے ہے اردو سب کی کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اردو سے بہت کچھ کر سکتی ہے انسان اردو بولنے کا پڑھنے کا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اردو سے ہم کو اردو کوئی پڑھتی ہے سن کے بھی ہم کو اچھا لگتا ہے اردو ہم میرے لیے بہت اچھا لگتا ہے اردو کسی کو آسانی سے سب پڑھ لیتا ہے اردو اردو زبان سب کو آتا ہے اردو سب کے لیے معنے رکھتا ہے سب کے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے اردو